जोंनि गामियाव आइजोफोरा गोदोनिफ्राय जोबोद सोलायबोबाय आरो बिसोरनि सोलायनायखौ जों दानिफ्रायनो जोबोद मोजां नुनो मोनबाय मानोना गोदोनि आइजोफोरा दानि आइजोफोरनिफ्राय जोबोद आखा फाखा आरो गोरोंसिनसै आरो बिसोरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै गुबुन गुबुन खामानिफोर आरो गुबुन गुबुन मावग्रा आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन गुबुन फरायनोबो हायो मानोना आजिकालिनि जुगाव आइजोफोरा जोबोद आखा फाखा आरो माखासे गोदो गोदो गोदायनि बायदि नंला आइजोफोरा गोदोनि बायदि गोदोनि बायदि न'आव हाबसोनानै थाला आरो बिसोरो बिसोरो न'आव मावनो गोसो गैयि मावनो मोनसै मानोना आजिकालिनि जुगा बादायलायनायनि जुग बेनिखायनो आइजोफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै थांनानै गुबुन गुबुन खामानि सामानि आरो गुबुन गुबुन खामानि मावनो सोलोंनो हायो मानोना मानोना आइजोफोराबो दानि हौवाफोरजों समान समान खामानि मावफानो सोलोंनो फरायनो आरो सोलोंनो हायो मानोना आजिकालिनि जुगाव जुगा जेरैबो बादायलायनायनि जुग बेनिखायनो आइजोफोराबो हौवाफोरनिफ्राय खम नंला बेनिखायनो आइजोफोरा आजिकालि आइजोफोरखौ बांसिन गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै सोलोंनाय मावनाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मोनसे आइजोफोराबो आजिकालि हौवाफोरनिफ्राय खम नंला आइजोफोरा खम नंला बेनिखायनो आइजोफोराबो आजिकालि फरायनायाव हौवाफोरनिफ्राय जोंनिफ्राय जौगाबोनायसिन नुनो मोनबाय आइजोफोरा जौगासिन नुनो मोनबाय